ईअं त मां घणेई शहर में घुमयो आहियां डैली खां ॿाहिरि इंडिया खां ॿाहिरि पर जेको पंहिंजो वतन में मज़ो आहे उहो त किथे कोन्हे मां मुंबई बि वेंदो रहंदो आहियां हुते मुंहिंजा घणेई मिट माइट आहिनि मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स चवंदा आहिनि ऐं तमामु सुठो शहर आहे ऐं सभिनि खां सुठी ॻाल्हि जेके लॻंदी आहे जॾहिं मां मुंबई वेंदो आहियां त हुन खां उल्हास नगर जरूर वेंदो आहियां उल्हास नगर हिक नंढो सिंध आहे हर शइ सिंधी हर दुकानदार सिंधी सभु सिंधी खाधो सिंधी दालि पकवान कराची हलवो सिंगरनि जी मिठाई डबल छोला ऑटो वारा सां ॻाल्हाए त हुअ बि सिंधी कंहिं दुकान ते वञो तव्हांखे कोई कंहिं सां बि ॻाल्हायणो हुजे सिंधी में ॻाल्हायो तव्हांखे जवाब मिलंदो एतिरो मज़ो ईंदो आहे एतिरो लूफ़्तु मिलंदो आहे उल्हास नगर वञनि में जो किथे बि न चवंदा आहिनि ऐं सभिनीनि खां वॾी ॻाल्हि से जेका उल्हास नगर नंढो सिंध आहे हुते जेके बि सिंधी आहिनि सभु बिज़नैस मैन आहिनि घणेई बिज़नैस मैन ऐं एतिरो सुठो बिज़नैस हली रहियो आहे हुअं त सिंधी माहिर आहिनि बिज़नैस में ऐं एतिरो सुठो बिज़नैस कंदा आहिनि त मतिलब तव्हांखे दिलि थींदी आहे वठो त शइ सिंधियुनि खां ई वठो ऐं तमामु आनंदु ईंदो आहे त मुंहिंजे ख्याल मां अॼु तईं मां जिते बि वियो आहियां सभिनी खे मुंहिंजो सुठो जेको शहर लगयो आहे मूंखे उल्हास नगर लगयो आहे जिते पहिंजा सिंधीअ रहंदा आहिनि पंहिंजे वतन जा माण्हू रहंदा आहिनि ऐं सिंधी खादो मिलंदो आहे